हमरा संगीतमे सबसॅं बढ़िऑं मैथिली संगीत लागै यऽ नृत्य मे सब सऽ बढ़िऑं संस्कृत नृत्य लागै यऽ और मेला महा उत्सव तिलेश्वर स्थान के बहुत सुन्दर लागै यऽ बहुत बढिऑं मेला होइ छै बहुत सुन्दर फूल सब बिकायत रहै छै बढिऑं बढ़िऑं ढेरिक मेला लागै छै झूला सब लागै छै बढ़िऑं सऽ मेला सबमे लागल रहै छै बढ़िऑं बढ़िऑं झिलिया मुरही सब मिलै छै रुद्राक्ष के माला सब ढेरिक मिलै छै और काँवरिया सब काँवर लए कऽ आबै छै और तिल्हेश्वर बाबाके जल चढाबै छै बढिऑं सऽ मेला ओतऽ बढ़िऑं होइ छै और हमहुॅं सब मेला जाइ छी सावन के सोमवारी के मेला बहुत सुन्दर लागै छै मिथिलामे मनायल जाइ छै मेला संस्कृत बहुत सुन्दर मेला लागै छै जाहिमे सब काँवरिया आबै छै जल लए कऽ तिल्हेश्वर बाबा के चढ़ाबै छै और हमहुॅं सब जाइ छियै तिल्हेश्वर बाबा बहुत सुन्दर मेला रहै छै रोज मेला बढ़िऑं बढ़िऑं रहै छै ओतऽ ढेरिक मेला लागै छै पानि पड़ैत रहै छै तबो मेला लागल रहै छै और सब पानि मे भीजैत रहै छै तबो तिल्हेश्वर बाबा के जल चढ़ाबै छै काँवरिया सब जाइ छै सब सोम कऽ सब दिन काँवरिया सब आबै छै काँवर लए कऽ जल चढ़ाबै छै